आमची कोंकणी भास जर आमी पयली जाल्यार कोंकणी भास आमी देवनागरीनूच बरयतात बंगाली भास जी आसता ती मातशी वेगळ्या तरेन बरयतात पूण जेन्ना उलयता ती बंगाली आनी कोंकणी बरय पळयली आमी दोनुय कंपेर करून जाल्यार मातशी किदे तरी संबद आसता अशे आमकां दिसता आमी एकएकदा म्हणटात पळय कोंकणीन किदें जाले जावं किदें जालां तुका बांग्लान सुद्दां ते एक एकदा अशें म्हणटात की कि कोरबे सो ते कि क ती लेखी आनी रचना तशीच उरता तेच्या भाशेंत पूण तेंची लेखी खूब वेगळीं आसा कोंकणीकून आनी असो डायरेक्ट असो संबंद ना पूण तेंच्या उलोवपाच्या हेतुन मातशी सिमिलेरीटी आसात आनी अशें म्हणटात की पूण कोंकणी लोक आनी बंगाली लोक मातशें सिमिलर इन एटिट्यूड बट तेंची जर भास पयली जाल्यार भास मातशी सेम आसतात पूण लेकी तेंची वेग वेगळीं